جس چیز کے بارے میں میں اپنا مثبت نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں مثبت فیڈبیک دینا چاہتا ہوں وہ ہے ایک چارجر موبائل کا چارجر میرے فون کے ساتھ جو چارجر آیا تھا وہ بہت جلد خراب ہو گیا تو مجھے ایک نئے چارجر کی ضرورت تھی تو میں نے آنلائن ایک چارجر آڈر کر دیا جب وہ چارجر مجھے ملا تو اور جب میں نے اسے استعمال کیا تو وہ کافی بہتر تھا وہ فون کو جلد از جلد چارج کر دیتا تھا اسی طرح جب فون کو ہم چارج پر لگاتے تھے تو وہ فون کو گرم بھی نہیں کرتا تھا اور چارج بھی جلدی کرتا تھا تو کل ملا کر یہ جو چارجر تھا میرے لیے بہت بہتر ثابت ہوا اور اس کے ساتھ میرا ایسکپیرینس جو تھا وہ بہت اچھا تھا